असांजे सिंधी समाज ऐं असांजे परिवार जूं कुझु परंपराऊं आहिनि जेके चङनि सालनि खां असांजे ॾाॾाणा कुटुंब नानाणा कुटुंब खां हलंदियूं रहियूं आहिनि ऐं असां अॼ बि उहे परंपराऊं निभाए रहिया आहियूं जीअं त घर में कंहिंजी शादी हुजे त उन शादीअ जी छा छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे उहो सभु जेके रीति रिवाज़ आहिनि असां सभु निभाईंदा आहियूं जीअं त शादी में पहिरीं पहिरीं मङणो थिए पोइ मङणी खां पोइ जीअं शादी थिए ॿुकी थींदी आहे लाॾा थींदा आहिनि ऐं घोट तयार थी ॼञ खणी करे पंहिंजे सावरनि जे उन ॻोठ में वञे शादी जिते बि उन्हनि जो पक थियो हुजे त असां सभु उहे रीति रिवाज़ ॾाढे सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं शादी जा जीअं त महराज अचे पंडित अचे अची वे ऐं जीअं शादी जी जेके रीति रिवाज़ आहिनि उहे महाराज सॼो सम्झाईंदो आहे ॿारनि खे त ॿार सॼो उहो कंदा आहिनि जीअं त शादी में चारि फेरा थींदा आहिनि चारि फेरा फिरनि अग्नि अग्नि प्रकट ते उनमें वरी घोट कुंवारि वेहनि फेरा फिरनि चारि ऐं उन खां पोइ शादी उहो थी वञे पोइ शादी में वर राजा कन्या खे मंगल सूत्र पाराए तिल मांग भरे उन खां पोइ वरी शादीअ जो की मुंडी मुंडी रांदि थींदी आहे हिकिड़े थाल में खीर ऐं पाणीअ जो अंगुठियूं विझी मुंडियूं रखी करे उहे वर ऐं कन्या रांद कंदा आहिनि पोइ जंहिंजे हथ में मुंडियूं वधीक अचनि उहो मतिलबु उन जी जीत थींदी आहे त इहे सभु रिवाज़ असां सभु चङनि सालनि खां निभायूं पिया ऐं आशा थम त सभु सिंधी हमेशह इहे रीति रिवाज़ कंदा रहंदा